हलो सर क्या मेरी बात नंदन ट्रेवल्स में हो रही है

सर हमारा एक प्रोग्राम सेट हुआ था सर बैतुल से पचमढ़ी के लिए जिसके लिए हमें बस करना था सर जी तीन दिन के लिए सर जी सर सर हम दोस्तों के साथ में जाना चाहते हैं

जी बयालीस लोग हैं सर हम

सर वैसे मैं आपका एक नियमित कश्टमर हूँ सर मैं होशंगाबाद से बैतुल डेली आप ही के बस में सफ़र करता हूँ सर

सर मुझे आप बता सकते हो कि आप कितने पैसे चार्ज करोगे इस टोर के लिए हाँ सर तीन दिन के लिए सर हाँ सर सर पैंतालीस हज़ार तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे उसमें कुछ छूट मिल सकती है सर हमें जी सर कितना हो जाएगा सर हाँ सर सर पैंतीस हज़ार तक बजट बन रहा था सर हमारा

जी सर सर चालीस में करवा दीजिए ना सर उसको ओके सर धन्यवाद